ہاں بچپن میں جب میں اسکول میں تھا تو اس وقت میں ریل ے ریس میں حصہ لیا کرتا تھا اور دوڑا کرتا تھا یہ تجربہ بڑا ہی اچھا ہوتا تھا کیونکہ بچپن میں خواہش ہوتی ہے کہ کھیلیں کودیں دوڑیں تو مجھے یہ پسند تھا لیکن بعد میں حالات ایسے بنے کہ میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا اسکول سے نکلنے کے بعد تو میں پھر اس کے بعد سے آج تک دوبارہ دوڑا نہیں ہوں اور مجھے میں کبھی ایسے فسٹ تو نہیں آیا جس سے مجھے کوئی انعام یا رقم ملی ہوتی اور میرا کوئی کوچ نہیں ہے باقی اسکول میں ایک پی ٹی سر جو تھے وہی ہمیں سکھایا کرتے تھے تو وہی ہمارے کوچ تھے